हमरा पालतू जानवरमे गौ सेवा केनाइ बहुत नीक लागैए आओर संयोगसँ हमरा घरमे दू टा गौ माता सेहो छथिन हुनकर दू टा बाछी सेहो छनि आओर ओहिके रूप देखिते सभसँ प्रातः मोन प्रफ्फुलित भऽ जाइए कि ओ पालतू जानवर नहि हमर घरक सदस्य बनि गेल छथि आ जखन कोनो पारिवारिक लोककेँ ओ देखैत छथिन ओ एकटा हकार दैत छथि मौ मौ आओर जे बहुत सुन्दर लागैत रहैए ओहि पालतू जानवरके पालय के प्रयोजन तऽ हमरा नहि बूझल अछि की छलै पहिने लेकिन एखन ओकर प्रयोजन हम ई जानैत छी कि हमसभ ओहिसँ बहुत उपयोग लैत छियै हुनकर जतेक सेवा करैत छी गौ हमरा ओहिके ऐवजमे बहुत सारा चीज दऽ रहल छथिन दूधके हमरा खरीददारी नहि करय पड़ैए हमरा गामपर दूध रहैए आओर हुनकर जे गोबर होइत छै गोबरके भी प्रयोग होइत छै तऽ गायके हमसभ सेवा करी ओहिसँ हमरासभके बहुत किछु भेटैए आन जानवरके तऽ हम नहि पोषने छी हम गाए टा पोषने छी